میرے ایک دوست ہیں جناب عطاءالرحمن صاحب میں نے تیراکی سیکھنے میں ان کی مدد کی تھی کیونکہ ان کو تیراکی بالکل بھی نہیں آتی تھی لیکن ان کی خواہش تھی وہ بھی تیرنا سیکھ جائیں پہلے مجھے بھی تیراکی نہیں آتی تھی لیکن میرے بھائی نے مجھے سکھا دیا سیکھنے کے دوران ایک بار تو ایسا ہوا کہ میں ڈوبتے ڈوبتے بچا میں زیادہ تیراکی نہیں سیکھ پایا تھا اور میں اپنی پاس کی ندی کے زیادہ گہران والے حصے میں چلا گیا جس سے میری منہ میں اور ناک میں پانی بھرنے لگا اور میری سانس بھی پھولنے لگی میں بہت زیادہ گھبراگیا لیکن وہاں کے کچھ لوگوں نے مجھے پانی سے نکالا اور میرے سینے کو دبایا جس سے میری جان بچ سکی میں اس بارے میں ان لوگوں کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتا رہتا ہوں